अंजी अंजी अंजी

मड़ो में मेरी तबीयत ठीक निं ही मेरी तबीयत ठीक नेहीं में आं सेह्त ठीक निं ही किश अज्ज मेरी इंया बुखार सेही होआ दा हा ते में आई निं ते कन्नै एह् जुकाम निहा फैली जंदा ते आं टिक्की खाद्धी ते दिक्खनी आं फर्क पौंदा निं पौंदा मुश्कल पेई जंदा मिगी पता पर में केह् करांऽ ते में करन निं होआ में सोचा दी ही करनी आं कॉल ते मिगी बी हिम्मत निं पेईं पेई थुहानू फोन करने आस्तै बस इंया आं आं आं नेईं हून में टिक्की खाद्धी ते हून थोह्ड़ा ऐ फर्क ते दिक्खनी आं भी कल्ल दस्सी ओड़गी थुहानू आं मिगी पता तए अज्ज इंया ई ऐ ते टिक्की खाद्धी ते दिक्खनी आं फर्क पौंदा निं पौंदा आं अच्छा अच्छा कल्ल आह्गी ते थोह्ड़ा लेट आह्गी ते कराई आह्गी ते बमार होई दी ही घर निहां केह् मुशकल होई दा हा घर में अपना सफाइयां करना मुशकल होई गेदा हा आं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ भी